सर नमस्ते हाँ सर मैं बच्चों को अच्छे से सरल तरीके से पढ़ाती हूँ ताकि बच्चे सीख जाएँ हाँ उन लोग को आसानी तरीके से गा गाकर गा गाकर अच्छे ढंग से पढ़ाती हूँ बच्चों को ताकि बच्चे हाँ सर बोलिए जी जी सर जी सर जी

जी सर

जी जी

जी सर

जी सर

जी जी

जी सर

जी सर जी जी जी जी सर जी जी

जी जी ठीक सर

जी सर सर नमस्ते सर नमस्ते